پانچ لاکھ اٹھارہ ہزار آٹھ سو بائیس آٹھ لاکھ بانوے ہزار چار پچہتر ایک لاکھ گیارہ ہزار ایک سو گیارہ دو لاکھ پچاس ہزار ایک سو چالیس دو لاکھ اڑسٹھ ہزار تین سو بتیس